मा जाखो

ए अमा बेदरआ एसे बुरैदबमोन बेनिखायनो एसे गोरा जानोबो हागौ आरो जेनेबा जेनेबा आं बेबायदि जाया नंबायना बेवहायसो आं हरनाय जादों बयबो बायनाय नालाय ओंखायनो हरबाय आङो बायाबाबो अरजाया कास्त'मार आ आंहा जोबखायाखै नालाय मेल्ला दङ बेथ' सानफा गाहाम दाननाय मेंनाय जाहैबाय जोंबो बे सानफा गाहाम फाननानै मेंनाया बहाथो मोजां थाबाय थानो आंहाबो एसे माबानांगोन ना हानायखिनिखौ जोंहाबो दामफोरखौ बोखांनांगौ जाहैबाय माब्लाबा जाफिनबानो जाबाय नोंबो फवासे गाहामखौनो बिहरफाबाय नालाय लायबानो जायमोनना सम दिहुनना एसे सम लानानै थांबानो जायोमोन जोंबो बेबादि फवासे फवानैखौ हरनो बायोना एखमबा सेरसे सेरनै बा सेरथाम बिदिबासो एसे जामो जोंनाबो बेदरआ दे मालाबा जाफिनगोनलाय बे एसेखौ जोंहाबो बेखौ जोबग'बा बानायदों नालाय फानदोंमोन खुनुरुखुम मोनफ्लांबाय अरजाला बेखौनो दुखु जाबाय थायो होमबा मोननायालाय मोनो बयबो दुखु मोनो जोंहाबो एसे जामगौबा हामगौ जामगौबा हामगौ नंलायलाङो आस'लखौ बोखांनो लुगैयोना जोंहाबो गाज्रि मोनबा मोनबाय अरजाया जेबो नङा मेल्ला कास्त'मार दङ जोंहाबो नोंबा माबायदि संखो नोंबा माबायदि संखो जोंबा माबायदि सङो जोंलाय बोरैथो मोनथिबावनो मालाबा मोजां जाफिनदो मा दस्रानाव लायनानै जोंहा कास्त'मार जोबा दाबो आसोल बोखांनांगौखायनो जोंबो हरदोंमोन फैसाखौ बेदरखौ जों गाज्रि मोना नों गाज्रि मोनबाबो जोंहालाय फानग्रा फायखारिखा नालाय माखौथो गाज्रि मोनबावनो सानसेल' जागोनना गाज्रियालाय सानफ्रामबो जाबायनो हायाना मोजांखौ फानसैमा उनाव

खुनुरुखुम दिनै खुनुरुखुम दिनै सानसेनिखौ जादो बाल बिदि रागा दाजोंसै जोंहाबो फाननांगौ नालाय आस'लाबो बोखांथारनांगौ फायखारियाबो ओरैनो नङा गेलेनाया फिसा फिसौ फोथांनांगौ मानांगौ मैगङा बिदिनो मैगंफ्राबो एखमबा सेवना फानगारनाङो आरो गारनांनाया अब्लाबो जोङो मोजांखौ फानजोबनाय जायो जोंहा बे मैगं बेदर बेफोरखौ फानबाबो जोंहा लस जायोना फानाबा फायखारि नालाय दे